हा असांजे मोहल्ले में कॾहिं झगिड़ो वगड़ो थींदो आहे त पुलिस टाइम सां अची वेंदी आहे और झुट थी करे माण्हू सुलह बि करे रखंदा आहिनि हुते लेकिन जरूअत पवंदी आहे त पुलिस बि पीछे न हटंदी आहे टाइम सां अची पुॼी वेंदी आहे और पास में ई आहे असांजे मोहल्ले में ई पुलिस आहे और असांजे मोहल्ले वैसे थींदी रहंदी आहे झगिड़ो वग़ैरा किथे त उते पोइ आसे पासे जा माण्हुनि खे नंबर हूंदो आहे त माण्हू सॾ करे वठंदा आहिनि इन सां छा आहे की असांजी खुदि जी बि सेफ्टी थी वेंदी आहे इहा ई पुलिस खे हा ई कयो से त तुरंत अची करे आहियां पंहिंजो उते हिते झगिड़ो वगड़ो सुल्झाए करे विया हली और अगिते बि चवंदा आहिनि की अहिड़ी कोई ॻाल्हि हूंदी त तुरंत असांखे पोए फो न कयो या नंबर असांखे ॾेई रखंदा आहिनि त असां उन पते ते फोन करे उन्हनि खे सॾु करे वठंदा आहियूं